पोखरिमे पहिले जे छै ने नहाबै धोइत रहै लोक आब जे छै ने मछली पालन करै छै मछली पालन करै छै जे छै फेर भी लोक नहाबै धोइत छै कपड़ा वस्तर पहिले लोक धोइत रहै नहाबै धोइत रहै माल मवेशी भैँसकेँ जे छै नहाबै धोइत रहै आब मछली पालन करि कऽ बेचै छै ओकरा खेती गृहस्थी करै छै ओहिमे ओहिसँ पटाबै छै पानि धान मक्कइ गहुम उपजा कऽ लोक जे छै ने ओकरा यूज करै छै यूज करै छै ओहिमे मखान जे छै मखानके खेती करै छै फेर मखानके खेती करि कऽ ओकरा बेचै छै फेर ओकरा सफाइ करै छै फेर पानि डालै छै मशीनसँ फेर जे छै पोखरि जे छै दोसर जे ओ जे खराब भए जाइ छै ओकरा फेर ओ ओकरा सफाइ करै छै फेर दोसर पोखरि बनाबै छै पोखरि बनबैके लिए बहुत लोक कोशिश करै छै बनि गेल बहुत एहन छै पोखरि बहुत जगह बनलैए मछली पालन करैके लिए बहुत जगह बनलै पोखरि नावसँ जे छै ने धार रहै छै पोखरि रहै छै ओकरापर जा कऽ नावसँ जे छै ने एहि पारसँ ओहि पार लोक जाइत रहै पहिले आबो भी जाइ छै पहिले जाइत रहै नावएसँ उतना गाड़ी ताड़ी नहि चलैत रहै आब जे छै ने कम बेस जाइ छै मगर जाइ छै नावोसँ इंसान जाइ छै बड़का बड़का नदीमे नावसँ एहि पारसँ ओहि पार होइ छै खेलै धूपै छै बच्चासभ घूमै छै ओहिमे जाय कऽ नावपर मछलीसभ मारै छै नावपर चढ़ि कऽ ओ जे छै